دوڑنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور اس سے بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں لیکن اگر اس دور دور کو پابندی کے ساتھ اور دوڑنے کے جو اصول ہیں ان کے ساتھ اس کام کو کیا جائے گا تو بہت ہی بہتر ہوگا اسی طرح دوڑنے کے معمول میں طاقت اور لچک کو شامل کرنا مجموعی صلاحیت بہتری بہتر کر کرنے چوٹ سے بچنے اور جسم کو متوازن بنانے میں بہت مددگار ہوتا ہے ہم آپ کو یہاں کچھ اہم طریقے بتانے جا رہے ہیں جن سے آپ اپنے دوڑنے کے معمول میں طاقت اور لچک کی تربیت کو شامل کر سکتے ہیں جیسے طاقت کی تربیت طاقت کی تربیت آپ کو دوڑنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور چوٹوں کے امکانات کو کم کرتی ہے ہفتے میں دو تین دن تک طاقت کی تربیت کو اپنے معمول کا حصہ بنائں اسی طرح لچک دار پٹھے اور دوڑتے وقت چوٹ کے خطرے کو کم کرتے ہیں اور جسم کی حرکت کو بہتر بناتے ہیں ہفتے میں کم از کم دو تین بار لچک دار تربیت کریں